म्हाका जर एक चान्स मेळ्ळो की इंडियान फोटोग्रॅफी करून शोकेस करचे जाल्या हांव इंडिया ट्रू आमची धाकटी धाकटी बाजार जाली जशी की लायक आमची आमची लायक स्वताची लोक जी आसा ती स्मॉल धाकटीशीं बिजनसां करता जशें की लायक यु नो बारीक बारीक गांवटी वस्तूयें विकतात हांव आमच्या भारतांत ते ट्रू फोटोग्रेफी घेवन प्रमोट करतलो जाकी तेंकां फायदो जावन आनी तेंकां लायक लोकांक कळपाक की हां बरें लायक असले बी प्रदार्थ जे आमी आतां ऑर्डरां करतात की असले बाजारान सुद्दां सवाय रिटेन मेळून आमी तेंकां फायदो सुद्दां करतली आनी आमकां सवाय बी मेळटले सो हांव हें दाखयतलो आनी मागीर आमचे भारतांत खुबशे अशें मोन्युमेंट्स आसा जशे की ताज महेल जाले गोवान आमच्या खुबशे बिचीस आसा वायल्ड लायफ लायक सेंच्युरीज आसा ते हांव घेतलो आनी मागीर मुंबयची लायक यो स्ट्रेट्स जाली गुजराताची हे फ खावपाची वस्तूयें जाली हांव ते घेतलो आनी ऑल्सो हांव मना हिमाचल हिमाचलाची सुद्दां एक ग्लेन्स घेतलो थंय जी बरफ पडटा तेजी आनी कश्मीराची तर खुबसूरतीच अलक आनी केरलाची च्याय पत्ती जी प्लांटेशन जी आसा थंयच्यान आमकां च्या येता हांव ते सुद्दां हांव फोटोग्राफीन म्हाज्या कॅप्चर करतलो सो इंडियान हे एन इवन नेपाल सायडीन लायक नॉर्थ इंडिया जेका तितले जेका तितले रॅकोगनायजन मेडुना आनी तेंचे कल्चर तेंचे हे जे ट्रेडिशन आसा तेंचे रिती रिवाज आसा तें हांव म्हाज्या फोटोग्रेफीतलो भारती हे सगळे जे स्टेट आसा एक राजस्थान जयपूर उद उदयपूर बी हे सगळे तेंची खुबशी व्हडले व्हडले मेहेल बिहेल आसा तें हांव कॅप्चर करतलो आनी म्हज्या हितून कॅमरा लॅन्सीस दाखयतलो